योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है हमें व्यायाम हो जाता है हमारा मन साफ़ रहता है हमें कोई प्रकार की बीमारीयाँ नहीं आती हैं